जीअं त नंढे पैमाने ते धंधो करण लाइ नंढे पैमाने ते धंधे करण जे लाइ ओतिरो असांखे पूंजीअ जी पैसनि जी ज़रूरत न आहे न कुझु वधीक जेके आहिनि गवर्नमेंट जे लाइ पना कुझु खपनि ॾेखारण जे लाइ जीअं त अॼुकल्ह जी एस टिन जो हिसाबु किताबु थी वियो आहे लेबर वारनि जा बि जे करे कानून चेंज थी विया आहिनि ऐं वॾे पैमाने ते कम करण लाइ हिकु त असांखे वॾो पैसो खपे उनजे लाइ गवर्नमेंट जे पननि जो जाम कुझु ॾिसण थो पवे वर्करनि खे ॾिसणो थो पवे उन्हनि जा लेजर बुक वग़ैरह सम्भालणा हेतिरा हेतिरा वर्कर कि गवर्नमेंट खे सभु कुझु ॾिसणो इहे सभु ॻाल्हियूं खपनि थियूं त इहे ॻाल्हियूं आहिनि हिननि सां